सांग आ सांग रे तूं कसो आ तुमी व्हळ्ळें मगो

यें तें मुनलायट आसा मगो मुनलायटी बरें मेयटा हय बसश्टँडा सायडीन थं चा बीन अ चान बीन बरी मेयटा सामोसा बीन जेवाण मेयटा थिंगां कॉफी चावूत जाय

किद्या लागून आ हॅलो चाये लागून वडा मेयटा मिरची मेयटा शिरा मेयटा तवा भाजी तवा भाजी मेयटा कॉफी कितें जाय तुका जाय तें घे अ व्हरता आंव यो मगो

आ बरें यो यो आ आ बरें आ बरें बरें डोसा बिसा मेयटा डोसा मेयटा अय वडा मेयटा शिरा कोल्ड कॉफी हय आनी तशें जाल्यार तेगे सायडीकूत आसा आनी येक अ अ सायडीकू आनींग आसा बरें अय आंव येता आ बरें आ बरें बरें